नमस्ते सर मुझे सर ज़मीन एक अच्छी ख़ासी चाहिए इसलिए बिजनेस इस्टार्ट करना है सस्ते दाम में प्रयागराज में चाहिए सर तीन सौ इस्कावर फुट चाहिए सर इस्क्वायर फुट

एक लाख सर हाँ सर आने जाने का रास्ता और सड़क पर होना चाहिए

आपने इस हम यह बिजनेस एक अच्छा सा इस्टार्ट करना चाहते हैं सर हमें बनवाना वनाना बनाना बना बनाया ही चाहिए तो कित कितना ख़र्च लगेगा हाँ नीचे का दस रूम होना चाहिए ऊपर दस रूम और किचन बाथरूम यही सब बना डबल बनवाइए

ठीक है सर आप जो ख़र्चा होगा आप हिसाब करिए कितना लगेगा तो और ज़मीन बताइए सर और अच्छी उससे भी अच्छी और कहीं कहीं ज़मीन बताइए तो आप कितना दिन लगेगा उसको बनवाने में सर तो आप क्या कैसे बनवाएंगे

ठीक है सर चलिए ठीक है नमस्ते